अपन काम काजके लेल हमसब बहुत परेशानी भेलै लेबर मजदूर छलियै लेबरके काम कयलियै मिस्त्रीके साथ शहरमे जाके ओहिके बाद बहुत दिन काम करेके बाद मिस्त्री बनलियै अभी काज करैत छियै फिर भी बहुत कष्ट होइत छै काज करेमे लेकिन कभी रोजी मिलल कभी नहि मिलल आओर की कहै छै अहाँकेँ

दिक्कत काटे पड़ैत छै काज करेके लेल मजदूरी बहुत कम मिलैत छै कहीँ शहर गेली तऽ अहाँकेँ की कहै छै जे परेशान भेली काम खोजेमे कतहुँ महिना महिना लागि जाइत छै काजके खोजै मे बैठल रहि जाइत छै काज नहि मिलैत छै काज मिलो गेल तऽ दश दिन मिलल दश दिन नहि मिलल की कहाँ होयतै ओहिके बाद अहाँकेँ काज करेके लेल बहुत परेशानी उठाबे पड़ैत छै आओर बहुत किछु करे पड़ैत छै जायके पड़ैत छै ट्रेनमे ट्रेनमे भी बहुत दिक्कत होइत छै भीड़ भाड़ छै रहैत छै

की कहै छै बहुत किछु दिक्कत होइत छै जायमे